हमरा सबके सङ्ग भोज खायमे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगै छै जैसेकी फ्रेंड हम यहाँपर हॉस्टलमे रहै छियै तऽ सब फ्रेंड लोगके साथमे खाइमे मतलब होवै छै की अकेले खायमे केहन लगै छै मगर फ्रेंड लोगके साथमे खाइ छियै तऽ बहुत अच्छा लगै छै बहुत अच्छा फील होवै छै आओर शादी फंक्शन शादी वादीमे भी जाइके बादमे वहाँपर भी मतलब वैसे खाना ओकरबाद बहुत अइसन चीज छै जेकी नीक अच्छा लगै छै आओर मतलब आओर ऐसे जिन्दगीमे सबचीज इन्सानके सबचीज अकेले करैके छै छै मगर अपन लाइफके कभी भी नहि करना चाहिए की जैसे की अभी हम हॉस्टलमे रहै छियै तऽ सब सहेली लोग छै तऽ उ लोगके भी तो मतलब अकेले तऽ नहिेए ने रह सकै छै घर मे भी अकेले तो इन्सानके सबचीज करना चाहिए सबचीज सही से और आओर बस यहीसब और बहुत बहुत अइसन बात छै हँ चलेगा पागल इन्सान